नमस्ते अरे हमको बीज भंडार खोलना है धान का पौधा चाहिए

और भीन मतलब गेठउ सब्ज़ी का समय चल रहा है जैसे करेला है भिंडी है लौकी है इसका भी चाह हमको चाहिए हाँ हाँ हाँ अपने घर पर अदारी में अदारी में गाँव में है हाँ गाँव में चलेगा हमको ये हमको ये करना है आप हर बीज का हमके दीजिए हम मार्केट में दुकान खोलेंगे कहाँ पर है वो सब्ज़ी हाँ हाँ

ठीक ठीक हमको यही चाहिए करेला के विशाल लौकी का मुरई का पालक का धान का जी ये हाँ गेहूँ का लेकिन गेहूँ का तो फसल भी यहाँ पर नहीं चाहिए धान का चाहिए जैसे गंगा कावेरी है सुमन है नामनी है हाइब्रेड हाँ हाइब्रेड धान चाहिए हाँ कम स कम बीस बोरी नमस्ते नमस्ते